ई पेन तऽ बड़ा शौकसँ देखलासँ खरीदने रही मगर ई चलेबाक बाद पता लागल जे ई रुकि रुकिके चलैया एकर इंक जे छै से शॉर्ट कऽ जाइत छै अक्षरो आधा लिखाबै छै आधा नहि लिखाबै छै बहुत तरहक दिक्कत होइया तैं एहन पेन नहि खरीदना चाही देखैमे सुन्दर हुए चलैमे नहि